پہلے ہم قلم سے لکھتے تھے اور قلم سے لکھنا پسند کرتے تھے کیونکہ جب لکھتے وقت ذہن میں ایک ایک الفاظ آتے تھے لکھتے تھے اور لکھتے وقت الفاظ کا گوہر آتے آتا ہے ذہن میں ایک ایک ایک ایک ایک ایک الفاظ ذہن نشین ہو کے لکھنا شروع کرتے تھے لکھتے تھے اچھا لکھتا تھا اب آج کا پیریڈ ہوگیا ہے لیپ ٹاپ ہو کمپیوٹر ہو ٹیب ہو فون ہو بس ٹائپ کر رہے ہیں کاپی پیسٹ کر دے رہے ہیں کام ہو گیا لیپ ٹاپ پہ بھی کرو کمپیوٹر کرو کاپی کرو پیسٹ کرو کام ہو گیا اب لیپ ٹاپ کا ٹائم آ گیا اس لئے کاپی پیسٹ کر رہے ہیں پہلے لکھتے تھے